म्हाका ल्हानपणा पासुनूत क्रिकेट खेळपाची खूब आवड आशिल्ली हांवें सव्वेन आसतना क्रिकेट जोय्न केली सव्वी ते धाव्वी मेरेन हांव क्रिकेटीक वयतालो मागीर मागीर म्हाका क्रिकेट कोचिंगेक वचपाचें सोडचें पडलें टाय्मा खातीर म्हाका टाय्म मेळना जालो पण हांवें स्कुलाक रिप्रेजेण्ट केला आनी म्हजो बरो परफोमन्स सुद्दां दिला धाव्वेक आसतना जेन्ना स्कुलाची मॅची जाल्ल्यो तेन्ना एका मॅचीक हांवेन सेवेनटी टू रन्स म्हणजेच ब्यात्तर रन कडलेले आणी दोन गॅमिनी पांच विकॅट्स काडलेल्यो आतां हांव तसो कॉलेजीन एयल्ल्या कारणान कॉलेजीक रिप्रेजेण्ट करपाक खेळटा पण रेगुलर कॉचींग घेयना पण तरी म्हाका क्रिकेट ही खूब आवडटा